हाँ मैंने ड्रॉइंग क्लास में भाग लिया है जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा जब मैंने पहली बार ड्रॉइंग क्लास में भाग लिया तो मैंने एक घोड़े की ड्रॉइंग बनाई जिससे मैं बनाने में काफ़ी समय लगा और जब वह बनकर तैयार हुई तो मैंने देखा कि वह ड्रॉइंग एक अलग रूप ले चुकी थी और मैंने उससे अनुभव लिया कि मुझे उसमें क्या सुधार करना है और क्या नहीं